फरायसालियाव आंनि मोजां मोननाय आयदाया जाबाय बर' रावखान्थि आं बे बर' रावखान्थिखौ जोबोर मोजां मोनो मानोना बर' रावखान्थियाव गोबां आयदा एबा गोबां रावनि बिबुंथि सोलोंनो मोनो जेरै माखासे राव सोलायनाय माखासे ओंथिगोनां सोदोब बे सोदोबखौ माबोरै रायज्लायनांगौ आरो माबोरै बुंनांगौ सोदोबखौ बोरै गोरोबहोनांगौ मा बुंनानै जाहोनांगौ आं बेफोरनि थाखाय मोजां मोनो मानोना ग्रामार गैयाबा बर' रावखान्थि गैयाबा जोंनि रायज्लायनाय सुर एबा रायज्लायनाय ओंथि माखासे रायज्लायनायनि सोदोबथिफोरखौ जोङो मोन्थिनो मोननाय जाया आरो जेब्लायबो जोङो बर' रावखान्थिखौ जोङो सोलोंबासो जोंनि ओंथिगोनां रायज्लायनाय माखासे सोदोब ओंथिगोनां आबुं सोदोब दानो थाखाय जोङो बर' रावखान्थिखौ नांगौ जायो बर' रावखान्थिखौसो जोङो जेब्लायबो बाहायनांगौ जायो आरो बर' रावखान्थियानो जोंनि राव जोंनि हारिमुखौ जेब्लायबो जौगा जौगाहोयो बर' रावखान्थिजोंसो जोङो जेब्लायबो थांनानै थानो हायो बर' रावखान्थिखौ जोङो जेब्लायबो सोलोंनांगौ आरो फोथांनानै लाखिनांगौ बर' रावखान्थिखौ जों जेब्लायबो इगन'र खालामनो नाङा आरो बर' रावखान्थिया जोंनि थाखाय जेब्लायबो गोनांथि बर' रावखान्थिखौ जोङो जेब्लाखि नेवसिगोन जोंनि थांना थानायाव आरो जोंनि बर' रावखान्थिया जेब्लायबो आबुं महर मोननाय नङा आरो जेब्लायबो थांनानै थानायाव कस्त' जागोन आरो जोंनि आरो बर' रावआ जेब्लायबो जौगानाय नङा आरो जाफुंसारनाय नङा बर' रावखौ जोंङो जेब्लायबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो बर' रावखौ जेब्लायबो जोङो आयदा हिसाबै लानांगोन आरो बे आयदा हिसाबै लानायखौ जों बर' रावखौ जेब्लायबो जाफुंसार होनांगोन आरो जोङो बाहायनांगोन जोङो बयनिबो सिगाङाव खोन्थानो रोंनांगोन आरो देखायनो रोंनांगोन अब्ला जोङो बर' रावखौ फोथांना लाखिनायाव जोङो गोबां बिहोमा मोनगोन बयबो इउननि सुबुं माहारिया एबा बिदा फंबाय आइ आफा गासैबो जोङो सोलोंनानै जोङो लानो हागोन आरो जोङो खौसेथि जानो हागोन जोङो बर' रावखौ जों जेब्लायबो दावगालांहोनो हागोन जाफुंसारहोनो हागोन जोङो जौगालांहोनो हाबाय थागोन जाफुंसार होनो हागोन बर' रावखौ जोङो जेब्लासिम मिथिगोन अब्लासिम जोङो बेबायदिनो थाबाय थागोन आरो जोङो बर' रावखौ जोङो जेब्लायबो खौसेथियाव थाजानो लुबैयो जोङो आयदा हिसाबै जोङो बयबो जिखि क्लास फराया मानो जिखि आयदाखौनो लाया मानो बर' रावआ जेब्लायबो थाफायोब्ला जोङो बयनिबो आयदायावनो मोनसे आयदा हिसाबै बर' रावआ थाफाबाय थायोब्ला जोङो मोजां मोनगोन आरो बे आयदाखौ जाफुंसारगोन होननानै आंबो मिजिं थियो आरो बे आयदाखौ जेब्लायबो जोङो खौसेथि हिसाबै जोङो लाखिनांगोन आरो आयदाखौ जोङो बाहायनोबो रोंनांगोन लानोबो रोंनांगोन जोङो बयबो बे आयदाखौ आंगो हिसाबै नायनांगोन आरो बयबो फरायनांगोन बयबो अनसायनांगोन बयबो बे आयदा बायदियै बयबो नाजानांगोन लिरनो गोदानै गोदान आयदा दिहुननो नाजानांगोन गोदानै गोदान दिहुननांगोन गोदानै गोदान जेब्लायबो जोङो आयदाखौ गोबां रोखोमनि गोबां दिहुननानै लानांगोन आरो आयदाखौ जोङो माब्लाबाबो फेलें खालामनो मोननाय नङा बर' रावखान्थिखौ जोङो जौगा होनायाव जेब्लायबो मदद होनांगोन गावजों गाव थुलुंगा होनांगोन फरायनांगोन अनसायनांगोन बिजिरनांगोन अब्लासो जोंनि बर' रावखान्थिया थांनानै थागोन

आंनि गोदोनि गोदो उन्दै समनिफ्राय मोनसे रंजानायनि गोसोखांथिया जाहैबाय आङो बर' रावखान्थिखौ फरायनो मोजां मोनोमोन बर' आयदाखौ फरायनो मोजां मोनोमोन जेब्लायबो सप्तायावनो फरायनायनि आयदा होयोब्ला आङो बे फरायनायखौ माब्लाबाबो हायालासिनो थाफेरामोन जेब्लायबो फरायनो हायोमोन आरो गोसोआव थि थायोमोन गोसोआव थानानै आङो जेब्लायबो फरायनायखौ जोङो दावगालांहोनो हायोमोन खन्थाइ होनाय रायथाय होनाय आं बेखौ मालाबाबो बावामोन आरो आङो मालाबानि समाव सोरबाफोर खन्थाइ आवरायहोयोब्लाबो आं बे खन्थाइखौ आवरायनो हायोमोन आरो बुंनो हायोमोन जेब्लायबो आङो थियै गसंनानै बुंनो हायोमोन आरो जेबो प्रब्लेमाव फैयामोन एबा जेबो जेंनायाव फैयामोन जेब्लायबो सोरखिलांनो हायोमोन